केह् आखदे में इक बूट लैता इक दिन विशाल मेगा मार्ट दा बा फिट्ट भैड़ा बूट छड़ा इ'यां केह् आखदे इसी ऐ इ'यां दिक्खने ते इ'न्ना शैल लग्गै दा हा ते इ'यां मतलब में दिक्खेआ जेल्लै उट्ठियै ते महा बड़ा छैल ऐ महां दिक्खने इ'यां पिंक कलर दा हा गलाबी कलर आखदे जिसी ओस रंगै दा हा दिक्खने इ'न्ना शैल लगा दा हा ओह् साइड उप्पर जे लखोए दा हा चिक इ'न्ना शैल हा दिक्खने ओह् ते में में सोचेआ महां शैल लग्गना महां पार्टी पुर्टियें बी लागी पैंटा ने ते शैल लग्गना मोए कन्नै लाना होग उसी आ'ऊं छड़ा लाइयै केह् गेई छड़ा लाइयै गेई ते ओह् साइडा उप्परा केह् होएआ निकली गेआ हे भगवान में परेशान होई में रोनां लगी कि के में पार्टिये जा दी ही ते उत्थैं बेस्ती होई जंदी त्रुट्टा बूट लाइयै जां अगर आ'ऊं तां फ्ही केह् करना हा महा इ'यां दिक्खने गी इ'न्ना सौह्ना हा ओह् मतलब इ'न्ना फिट्ट भैड़ा बूट निकलेआ ओह् मतलब इ'यां केह् आखदे शक्ल थोह्ड़ी दिक्खनी होंदी अकल दिक्खनी होंदी ओह्दी छड़ी शक्ल गै शैल ही ते अक्ल ते मतलब केह् आखां में त्रुट्टी गेआ जेल्लू गै में लाइयै गेई पैह्ली बार ला दी ही एह् आ'ऊं एह् थोह्ड़ी कोई बड़ी बार लाएआ हा पैह्ली बार ला दी ही आऊं अजें उसी ते ओह् पैह्लें गै निकली गेआ मतलब साइडा उप्परा अदे फ्ही में केह् करना हां में जा दी ही आ'ऊं ते कन्नै न्हेरा बी होई दा हा ते फ्ही ऐ बी कन्नै दूर हा में केह् कीता हट्टी लब्भी मिगी इक फ्ही में उत्था ऐल्फी लैती उत्थुआं पैह्ले मे ऐल्फी लैती ओह् लाई में उसी ओह् चमकेआ थोह्ड़ा हारा ते में सोचेआ केह् पता में पार्टी धोड़ी पुज्जी जां शैल चली जा ते फ्ही में घरै आई जाना ते फ्ही नेईं लागी इसी आ'ऊं महां अते फ्ही केह् करना हा फ्ही आ'ऊं गेई भाई ते ओह फ्ही निकली गेआ ढगां दा नेईं हा चमका में ऐल्फी बी इक्कै लैती दी फ्ही माए इन्नी परेशान होई सारे मिगी घरै आहले बी महां गाली कड्ढना आखन ते एह कनेहा बूट लैता तूं पैसे फुके उप्परा एह थोहड़ी कोई सस्ता थ्होए साड्ढे छे सौ रपेऽ दा बूट महां इ'न्ना मैंह्गा बूट मिगी पैहले उ'नें ठप्पेआ हट्टी आहले ते फ्ही मिगी आखन ते एह बड़ी शैल क्वालिटी ऐ मतलब कि पसेरदे नी हट्टी आह्ले बड़े मिकी नेहा पता इन्ना मतलब असें पसेरियै धोखा दिंदे उ'नें मतलब ऐसा पसेरेआ मिकी ते आ'ऊं मतलब कि मिकी मम्मी आखां दियां बी ऐ इसी नेईं लायां हियां एह्दी छड़ी शक्ल छड़ा दिक्खने गी गै ऐ एह् शैल एह् छड़ी न्हाड़ी शो गै होनी ते एह् नी चलना ऐ फ्ही हट्टिया आह्ले जिसलै बी पसेरा दे हे ते अम्मी खुश होई में आखेआ महा इ'न्ना शैल बूट ऐ उप्परा एह् आखै दे जेल्लै हट्टिया आह्ले चलना आह्ला महां चलना होना चलेआ ओह् ते महां फ्ही मिगी उत्थे रस्ते च गाली कड्ढना आखन तुगी खरा भला आखा दी ही कैल्लू नेईं लैएआं एह् बूट एह् छड़े छड़ी फैशन गै ऐ मतलब छड़ा दिक्खने गै शैल ऐ चलना ऐ नी ऐ बड़ा किश आखन ते उप्परा बूट त्रुट्टी दा फंक्शन जाने ते ओह् ओह् बक्खरा मिगी परेशानी होई दी ते उप्परै घरै आह्ले जेल्लै मिकी गाली कड्ढना ते ओह् बक्खरी रौना मच्छरी दी फ्ही आ'ऊं कि के फ्ही केह् करदी फ्ही आ'ऊं फंक्शन च जाने बी इ'न्ना मन ऐ ते कन्नै आई घरा में आखेआ कु'त्थै जाना ऐसा त्रुट्टेआ ओह् ते फ्ही में केह् कीता ते भाई होर अग्गें भाई केह् थोह्ड़े इयां गै हत्थ पकड़ी लैता फेर महां भाई लाइयै चलदी ते फ्ही ज्यादा त्रुट्टी जाना हा भलेआं त्रुट्टी जाना फ्ही मतलब इयां फ्ही में केह् कीता हत्थ पकड़ी लैता उसी मतलब इ'यां सारे मिकी दिक्खन आखन ते एह् केह् कुड़ियै दा हत्थ पकड़ा बूट पैरे लांदे बूट ते इस हत्थ लाए दा आ'ऊं केह् करदी भाई उप्परा रोआ दी ही उप्परा जा दी ही मिकी बड़ा रोह् चढ़ा दा हा फ्ही उस हट्टी आह्ले उप्पर महां भाई केह् केह् दित्ता होग मिकी उस महा केह् सोचियै दित्ता होग महा केह् कीता होग मेरे कन्नै इ'यां महां पैसे गल्ला महा इ'यां केह् कीता मेरे कन्नै अते तां बी फ्ही गेई आ'ऊं अगर मिगी हट्टी लब्भी हट्टियै ऐल्फी पुच्छी ओह् नेईं थ्होई बड़ी हट्टियें फिरी आ'ऊं फ्ही फ्ही मिकी जाइयै कुदै ऐल्फी थ्होई फ्ही में केह् कीता द'ऊं ऐल्फियां लेई लैतियां ते फ्ही में ओह् चमकाउड़ेआ दोऐ ते में उसी शैल करियै लाउड़ियां ऐल्फियां मतलब उसी बूटै गी अम्मी गेई उठी पार्टी च पुज्जी जेल्लै आ'ऊं ओत्त पार्टियै च पुज्जी ते सारे नच्चा दे हे मेरियां स्हेलियां नच्चा दियां हियां चरकोनियां आ'ऊं बेचारी बूटै दे डरै नेईं ही नच्चा दी अवा फ्ही केह् होआ कि बड़ियां आखां दियां हियां ते में सोचेआ हून इ'यां बी चमकी गेदा ते महां जन्नी उठी नच्चनी आं नच्चना लगी आ'ऊं आ'ऊं अपना हा बल्लें बल्लें ही नच्चा दी वा बल्लें बल्लें नच्चने ने बी ओह त्रुट्टी गेआ दूआ बूट बी त्रुट्टियां माएं में पागल होई रोह् चढ़ेआ मिगी इ'न्ना रोना मच्छरे दे इयां लोक मिकी बी दिक्खन मतलब इ'न्ने लोक आए दे सारे आखन एह् केह् कुड़ियै त्रुट्टे दे बूट लाए दे दिक्खने गी लगदी नि ऐ इन्ने गरीब होग एह् त्रुट्टे दे बूट लाए दे फ्ही केह् करना फ्ही सारे दिक्खन ते हस्सन मिगी सारे माए में माए मिकी रंग मेरा महां लाल होई गेआ में केह् करना फ्ही आए उठी फ्ही फ्ही आइयै होर ऐल्फियां लैतियां चमकाइयां फ्ही दुए दिन गेई हट्टियै फ्ही में उ'नें गी शैल करियै आखेआ महा एह् कनेहा बूट दित्ता तुसें मिकी महां इ'यां तुस महां झूठ बोलदे होंदे महां इ'यां चंद पैसे गल्ले महां इन्ना झूठ बोलदे कि इ'यां चलदा बूट मतलब कि इन्ना चलदा बूट जां बड़ा शैल ऐ महां इ'यां नी करना चाहिदा कुसै ने महां कोई कुदे जा दा होऐ ते फंक्शनै गी ते बूट त्रुट्टी जान ते महां इयां बेस्ती होई जंदी महा तुसें पता मेरी किन्नी बेस्ती होई लोक मिकी हस्सा दे महां सारे दिक्खा दे होर मेरियां स्हेलियां जेह्कियां बड़ियां इयां बड़ियां शैल बनदियां ओह् बी महां मेरे मेरे उप्पर हस्सा दियां हियां ते फ्ही मिकी इ'यां बड़ा गै फील होएआ महां इ'यां मिकी बड़ा गै रोह् चड़ेआ तुसें ऐसा फिट्ट भैड़ा बूट इ'यां तसमें बी नुहाड़े इ'यां सड़े गेदे लगा दे हे मे ते बूट ते भलेआं त्रप्पड़ जन बने दा त्रुट्टी गेआ भलेआं मंदा